जॾहिं तव्हां ट्रेकिंग जो अ जे लाइ वेंदा आयो त तव्हांखे ॿ टे शयूं आहिनि जंहिंजो ख़ासि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे जीअं त तव्हां जूता कीअं पाया खया आहिनि तव्हां पंहिंजा कपिड़ा कीअं विधा आहिनि ऐं ता पाण सां गॾु अ पंहिंजी दवाइयूं खयूं आहिनि या न असां हिकु दफ़ो विया हुयासीं ट्रेकिंग ते त न हुते ॾिठो त हिकु परिवार पंहिंजे नंढे ॿारनि सां ट्रेकिंग ते आयो हो ऐं बि ॿारनि जो ध्यानु न हो ऐं हुन हुते न पिया करे सघनि ट्रेकिंग त हुनजो हू ॾाढा ई दफ़ा हुते फिसलिया ऐं किरी पिया हेठि त असां उन्हनि खे चयो त हे ट्रेकिंग ते तव्हांखे ॿारनि खे न वठण अचणु खपे छाकाणि त हू कॾहिं कॾहिं पंहिंजी मस्ती में थींदा आहिनि ऐं पोइ ध्यानु नथा ॾियनि ॾेई सघनि पंहिंजी सुरक्षा ते त तव्हां जॾहिं बि वञो ट्रेकिंग ते कोशिशि कयो तव्हां पंहिंजे परिवार सां या पंहिंजे हिकु झूंड सां वञो ताकी अजु अगरि को अ ॻाल्हि थी वञे विच में या तव्हांखे कोई मदद जी ज़रूरुत पए त हुते माण्हू हुजनि तव्हांजी मदद करण लाइ ऐं अगरि तव्हां जूता या जैकेट सां पंहिंजो वठि अ वठा वठो था त कोशिशि कयो तव्हां हू अहिड़ो वठो जूता अहिड़ा वठो जेके फिसले न जैकेट अहिड़ी वठो ता अगरि ता बर्फ ते था वञो ट्रेकिंग करण लाइ त तव्हांखे हू हुते पूरी सुरक्षा ॾिए थदि सां कोशिशि कयो त अ तव्हां तस्वीरूं जे लाइ हिते हुते न रूकी करे हिकु एड़ी सुरक्षा पॉइंट ते रूको जिते तव्हांजो फिसलण जो कोई चा हो न थिए तव्हांजी सुरक्षा तव्हांजे ई हथनि में आहे ऐं हीअ इन असां जॾहिं बि वेंदा आहियूं असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां हिकु अहिड़ी जॻह रूको अ वेंही अ रूकूं जिते ॿिया बि माण्हू आहिनि ताकी हो तव्हांजी तस्वीरूनि में या हुनमें मदद करे था सघनि हा असां हीअ पोस्ट कंदा आहियूं सोशल मीडिया ते छाकाणि त हीअ असांजो हिकु अनुभव थींदो आहे जेको असां चाहिंदा आहियूं त माण्हुनि तक असां पहुंचाए था सघूं